नमस्कार जी हाँ जी बोलो अरे हाँ हम सोशल वर्कर हैं हमें थोड़ा बहुत और लोगों को जोड़ना है हमारे साथ में हमारी संस्था में आखिरी उम्मीद नाम से हमारी संस्था है और हमें हमारी संस्था में और सारे लोगों को जोड़ना है उनको जैसे हम एक लेटर चाहिए और हम लोग बहुत सारे मतलब काम चलाते जैसे लड़कियों को फ्री कंप्यूटर क्लास चलाना सिलाई बुनाई का काम करना सिलाई सिखाते हैं फ्री में और हैंडी हैंडीक्राफ़्ट का काम सिखाना और पापड़ बड़ी वगैरह ये जो बनाते हैं न इसका भी काम सीखाना और वो सेल भी करते हैं अगर उनसे सेल नहीं होता तो हम ख़ुद वो सेल भी करवाते हैं

हमें एक लेटर

हाँ महिलाओं के लिए है पुरुषों को इंजीनियरिंग करवाते हैं मोबाइल इंजीनियरिंग है और अब जैसे प्लंबर का काम है उसका काम सिखाते हैं हमारा अभी सिलाई का प्रोजेक्ट चल रहा है मैडम और आर एस सी ए टी जो कोर्स है न उसका भी एक प्रोग्राम चला रहे हैं हम महिलाओं के लिए पाँच सौ रुपये फीस लेते हैं और चाहे पैंतालीस साल की महिला हो अठारह साल से लेके पैंतालीस साल तक की महिलाओं को हम बुलाते हैं उनको आर एस ए टी कोर्स करवाते हैं एक फ्री में भी करवाते हैं आर एस सी ए टी कोर्स कंप्यूटर कोर्स और महिलाओं को हम वो बुलाते हैं दस महिलाओं को इकट्ठा करते हैं उसके बाद में उन महिलाओं को सिलाई करना सिखाते हैं कपड़ा है मशीन है ये सारी हमारी संस्था की तरफ से हम उनको देते हैं हाँ पैंतालीस साल तक की महिलाएं कोई भी फॉर्म भर सकती हैं आधार कार्ड और परिचय पत्र उनका बैंक एक बैंक का वो डिटेल लेते हैं हम उनकी के भाई हाँ ये सही है कि उसी ग्रुप की महिला है या नहीं है ठीक मैडम ओके